औ हेलौ आं नै दिनै मोना हरावहाय हर गेजेरावहाय फैदोंमोन कारिगावनिफ्राय गसाइगावसिम ड्रायभार आ आंखौहाय मोजाङै मोजां लाबोदों आरो मोजाङै न'आव सौफैबाय आरो भाराखौबो बांद्राय लायासै एसे माबानानै खमावनो लानानै थांदों आरोखि ड्रायभार आ मोजांमोन बेनि थाखाय साबायखर थाबाय ड्रायभार निसिमबो